नमस्ते हाँ कैसे है आप संपर्क किए है हाँ अच्छा अच्छा शादी में देना है तो सिंगल बेड देना है या डबल सिंगल चाहिए या डबल अच्छा ठीक है डबल देना है ठीक है आपको जो है मतलब अगर जनरल आम में अगर बनवाएंगे तो थोड़ा सस्ता रहेगा प्लाइ में बनवाएंगे सनमाइका लग जाएगा और शीशम का लकड़ी में बन हाँ हाँ शीशम का रहेगा बढ़िया उचित दाम में आपको जो है कलर करके कलर एकदम बढ़िया कलर सनमाइका अच्छा वाला माइचिंग हँ माइचिंग कलर उसका गादि भी रहेगा ओ बढ़िया गादि मिक्स करके आपको देंगे एकदम ओ अच्छे रेट से आपको हम देंगे ताकि हाँ शीशम का देंगे आपको शीशम का सागवन का देंगे शीशम सागवन रहेगा और सालों क साल आप बैठिए पानी में भी यूज़ करिए ठीक न सड़ेगा न गल न स न सड़ेगा न गलेगा हँ सागवन हम हम आपको बनाकर देंगे सागवन में ओ शीशम में रहेगा और कलर पोलिश कर दिया जाएगा ताकि होकर ओ सालों क साल आप यूज़ करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत दिन तक चलेगा हाँ पचासों साल तक आप जो है यूज़ करिए कोई दिक्कत नहीं है यह जो ऐसी ऐसे लकड़े का बनाया जाता है शीशम प पक्की लकड़ी रहती है और बना करके पो हँ इसको रंदा विन्दा मार करके एकदम घसई विसाई करके जो मस्त एकदम चमक आजाएगी आप शीशे के जैसा चमक रहेगा शीशे के हाँ शीशे के जैसा आप चेहरा देखो ऐसे उतना सुंदर बन करके मिलता है ठीक वह यह बस ज़्यादा नहीं एक डे एक से डेढ़ लाख तक जाता है खर्चा हँ

हाँ हाँ सब उसका सब जोड़ करके आपको बिल बनाकर हाँ डबल बेड का सोफ़ा का सिंगल का और चेयर का हाँ टेबल का आपको जोड़ करके एक एक बिल बना दिया जाएगा आपको बिल बना करके ठीक न ताकि आपको उसी में सही टिकाऊ टिकाऊ भी रहना चाहिए अब हमारा सामान बहुत टिकाऊ रह ठीक है ठीक है ठीक है सर थैंकयू नमस्ते सर